हाँ मैंने लाइफ़ मैंने लाइव स्किल सेटअप देखा है ड्राॅइंग का जिसमें यह ज़्यादातर ड्राॅइंग्स कॉलेज होते हैं या फ़िर नॉर्मल जैसे कई स्टेट प्रोग्राम हुए जैसे कि किसी को ड्राॅइंग में इंट्रस्ट हो या वह ड्राॅइंग में आर्टिस्ट हो या फ़िर उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो जिससे उसे ड्राॅइंग बहुत अच्छे से आती हो वह इसका अनुभव लेता है वह इसके लिए आपको एक नॉर्मल फ़ॉर्म भरना पड़ता है कुछ उसकी एंट्री फीस होती है आपको वह पे करनी होती है उसके बाद आपको एक स्टैंड में सिक्स वा फ़ोर वाई सिक्स या फ़िर थ्री वाई सिक्स का एक मोटी शीट टाइप की होती है जो ट्रांसपैरेंट नहीं होती वह शीट में आपको स्केचिंग ड्राॅइंग आपको करनी होती है उसके बाद आपको कुछ टॉपिक दिए जाते हैं जैसे कि कुछ टॉपिक्स हुए जैसे कि किसी पेड़ का बनाना या कोई आपके सामने कोई एक मॉडल बिठा दी जाती है कुछ एक्सप्रेशन देकर आपको इस एक्सप्रेशन सहित आपको उसकी हुबहू स्केचिंग करनी होती है जिससे आपकी ड्राॅइंग या फ़िर आपकी स्कैचिंग का उनको बताया जाता है कि वह कैसे आप कितने एक्सपर्ट हैं और फ़िर उसके बाद आपको उस कॉलेज में कई जैसे कि किसी कॉलेज में इंटरेस एग्ज़ाम्स होते हैं सब डिग्रीज़ के एकॉर्डिंग होते हैं जैसे कि किसी ने एम बी बी एस के लिए अप्लाई किया या किसी ने नॉर्मल जैसे जे डबल ई नीट या किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए आपको पहले एग्ज़ाम देना होता है तो एग्ज़ाम एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं इसका भी एक कॉलेज होता है ज़ो ज्यादातर जैसे कि भोपाल सेज यूनिवर्सिटी हुई सेम यूनिवर्सिटी हुई या कुछ कॉलेज जैसे दिल्ली में इसके ज़्यादा कॉलेज हैं उसमें आपको इंटरस एग्ज़ाम के लिए आपको पहले स्केचिंग कराई जाती है वहाँ पर एक हॉल में हंड्रेड बच्चों को बिठा दिया जाता है उसमें आपको स्केचिंग का एक टॉपिक दे दिया जाता है आपको वह करना होता अगर एक्सप्रेशन थोड़े से भी आगे पीछे हुए तो भी आपको उसमें एडमिशन मिलना मुश्किल होता है आप अगर उसका पूरा अनुभव या फ़िर आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं तभी आपको इसका इस सेशन का या फ़िर इस वर्कशॉप का उपयोग करना चाहिए और इसमें जो एंट्री फीस होती है वह फाइव कई फाइव हंड्रेड्स लेकर फाइव थाउजेंड के बीच में भी हो सकती है और फाइव थाउजेंड भी हो सकती है क्योंकि कई कॉलेजों में फीस एंट्री फीस या फ़िर आपकी एडमिशन फी ज़्यादा होती है जैसे छोटे कॉलेज हुए नॉर्मल जैसे यूनिवर्सिटीज़ हुईं के वहाँ का जो फीस होता है वह कम ही होता है अनुभव बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको लोगों के साथ कम्पैर करने को जैसे आप अपने आप को लोगों से कम्पैर कर सकते हैं कि आप इतने आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी स्कैचिंग करते हैं कई लोग आपसे ज़्यादा अच्छी करते हैं और कई लोग आपसे बुरी भी करते हैं तो आपको यह समझ में आ जाता है कि आप कितने अच्छे से स्कैच कर सकते हैं स्कैचिंग कर सकते हैं से आप अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं